मोसानाया जोंनि जिउखौ मोजां बिथिङाव गोहोम खोख्लैदों होन्नानै आं सानो दिनै मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय थासारिखौ फोरमायथिनो हायो आरो बे मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो उन जोलैफोरखौबो गाव गावनि मोसानायखौ दिन्थिफुंहोनो थाखाय सोलोंथाइ होलांनो हायो मोसानाया जोंनि हारिनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनायखौबो फोरमायथिनो हायो आरो बे मोसानायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहानि माखासे अंग'फोरा राफोद देहायाव थाहोनो हायो दिनै मोसानायनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि कालचारखौबो दिन्थिफुंनो हायो बे मोसानाया आंनि जिउआव ओरैबायदि गोजोन्नाय लाबोयो जाय गोजोन्नायखौ आङो बुंख'नो हाया मोसानायनि गेजेरजोंनो आङो आंनि गोसोनि सान्नाय गोसोनि हास्थायनायखौ फोरमायथिनो हायो बे मोसानायखौ आङो माब्लाबाबो आगारनो हानाय नङा आरो आं मोसानायनि गेजेरजोंनो आंनि गोसोनि सान्नायखौ फोरमायथिगोन आरो बे मोसानायखौनो आङो जेब्लायबो आंनि थांखि होन्नानै आं सानो जाय मोसानायनि गेजेरजों जोङो दिनै उन जोलैफोरनोबो फोरोंनानै गालांनानै गावनि हारिनि हादरनि खोथाफोरखौ मिथिहोनो हायो बिनिखायनो मोसानाया जोंनि जिउआव ओरैबायदि मोजां गोहोम खोख्लैदों होन्नानै आं सानो